میں نے میشو سے میک اپ پروڈکٹس منگائے تھے جو بہت ہی اچھے آئے ہیں اور میرے گھر والے سبھی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے ہیں میں نے پروڈکٹس منگائے تھے جو وہ آئی لائنر لب اسٹک آئی شیڈو کاؤنٹر اسٹک فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن تو اس میں بہت ہی اچھا آیا تھا جو میرے فیس سے بالکل میچ ہے اور مجھے اسے لگا کر ذرا بھی دقت نہیں ہوتی میرے فرینڈز بھی سب یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اسے منگائیں گے کیوںکہ وہ بہت ہی اچھا آیا ہے اور اس کی اسکن ٹون بھی بہت اچھی ہے اس کا کلر میری اسکن سے بالکل میچ ہے اسے لگا کر مجھے میرے فیس پر دانے وغیرہ نہیں بنتے اور وہ بالکل میچ ہو جاتا ہے ایک دم سے میلٹ ہو جاتا ہے اور جو لائنر ہے وہ بھی بہت اچھا ہے ایک دم بلیک ہے وہ ایک دم بلیک ہے مطلب لگانے کے بعد اسے واٹر پروف کی طرح لگانے کے بعد اسے منھ بھی دھو لیتی ہوں وہ جب بھی نہیں ہٹتا اس لیے جب میں نے پروڈکٹس منگائے تھے وہ بہت ہی اچھے آئے تھے اور میرے ریلیٹیوس بھی انہیں منگانا چاہتے ہیں انہیں وہ بہت ہی پسند تھا